मुंहिंजी उमिरि हिन वक़्तु क़रीबनि टेहठि साल जी आहे मां डुकूं त पाईंदो आहियां रोज़ु वेंदो आहियां वॉक ते घुमंदो फिरंदो आहियां ऐं इहो शौक़ बि ख़े जी पी जी पी ए सिस्टम इहा घड़ी आहे या रनिंग ऐप हिननि मां रनिंग ऐप मुंहिंजे हुन में लिखियलु आहे नोट कयल आहे घणा कदम हलंदो आहियां मूंखे जानकारी उन मां मिलंदी रहंदी आहे ऐं उन खे ॾिसी करे पंहिंजो पाण खे ॾाढो संतुष्ट कंदो आहियां भई मां हेतिरा कदम अॼु हलियो आयां ऐं हेतिरा कदम हलण लाइ हिकु जस्ट असांखे माण्हू डाक्टर वाक्टर सलाह ॾींदो आहे भई हेतिरो त तव्हांखे हलिणो ई आहे हेतिरा कदम हलण सां तांखे पंहिंजो पाण खे स्वस्थ ठाहे सघो था पंहिंजे शरीर जूं घणियूं जेकी बीमारियूं उहे हटाए सघो था त उहो पंहिंजे मोबाइल में मां इहो रनिंग ऐप करे रखियो आ ऐं उन सांं पूरी जानकारी वठंदो हुउमि उन हिसाब सां मां रोज हिकु किलोमीटर ॿ किलोमीटर जेतिरो हली सघंदो आहियां ओतिरो हलंदो रहंदो आयां